मेरा फेवरेट पोज़ योगा दा ओह् लोटस पोज़ ऐ ओह् बहुत अच्छा फील करांदा स्हानू लोटस पोज़ अच्छा मतलब कि पूरे शरीर दी फ्रैश होई जानी ऐ मतलब महसूस करनी ताज़गी महसूस करने न ते लोट्स पोज़ दी बजह कन्नै अस बड़ा इंया अच्छा महसूस करने बड़ा अच्छा पोज़ ऐ लोट्स ते एह् इक्क बड़ा जरूरी ऐ ओह् इक्क मतलब कि करना चाहिदा सारें जनें योगा कन्नै थोह्ड़ी बमारियां दूर होंदियां डॉक्टर दी जरूरत निं पौंदी कोई बमारी लागै निं आंदी साढ़े बड़ी जरूरी ओह् ऐ योगा मतलब इक्क किस्म दा बड़ा जरूरी ऐ अजकल दे लोग करदे निं हैन पैह्लें योगा दी बजह कन्नै म्हाराज साढ़े इन्ना अच्छा वातावरण रौहंदा पूरा अच्छी मतलब इन्वायरानमैंट फील दी महसूस ताज़गी बहुत अच्छी औंदी योगा करना चाहिदा सारें जनें करना चाहिदा एह् चीज़ निं मतलब की छड्डनी चाहिदी जेह्ड़ी कुदरत दी बनी दी कन्नै कन्नै चलानी चाहिदी योगा बड़ी अच्छी चीज़ ऐ करनी चाहिदी होर बी मतलब की बड़े इंया जेह्ड़ी होंदियां ऐ आखदे दौड़ बी लानी चाहिदी ते एह्बी योगा दे बिच होंदा सबकिश योगा दे बिच होंदा होर बी बड़ी चीज़ां होंदियां बड़ी सारी योगा इक्क अच्छी चीज़ ऐ बहुत अच्छी ते करना चाहिदी असें होर बी बड़े पोज़ ऐ योगा दे बिच बड़े सारे ऐ ते लोट्स पोज़ कोई कुसै लोटस पोज होइया कि ओहदे च असें ताजगी करी दिंदा पूरे शरीरै च ते कोईओह निं होंदा के ते इक्क बारी असें कीता होग ते पूरे दिन इन्ना अच्छा फील होंदा अच्छा फील होंदा रौहंदा तां आक्खने करना चाहिदा योगा होर बी अपने लागै लोकें गी समझाना चाहिदा की योगा करो ते योगा करने कन्नै बड़ा इंया अच्छी रिफ्रैशमेंट होई जंदी ऐ योगा दे बगैरा होर कक्ख निं ऐ बमारी दूर होई जंदी ते बड़ी सारी बमारियां लागै निं आंदियां योगा दी बजह कन्नै अपने लागै बच्चें गी समझाना चाहिदा योगा करना योगा इक्क बड़ी अच्छी चीज़ ऐ सेह्त आस्तै होर बड़े कश्ट दूर करदी साढ़े कोई दर्द एह्दे आस्तै बी साढ़े बड़े अच्छे आसन बने दे होर साढ़े शुरूआत च जेह्ड़े मतलब कि दुक्ख होंदा दर्द होंदा मतलब की करदे अच्छा निं लगदा बल्लें बल्लें बल्लें आदत पेई जंदी ऐ योगा दी बल्लें बल्लें हर चीज़ ठीक होई जंदी ऐ कन्नै दिक्खना बी चाहिदा लागै करना चाहिदा योगा अपने बड़ी जगह सरकार नै खोले दे अपने खोहले थ्होंदे मतलब सानूं बड़े अच्छे सखांदे ऐ कि ओह् सरकार नै बड़ा अच्छा कम्म कीते दा होर बी साढ़ी ओह् मतलब की असें आस की होर बी चीज़ां होंदियां रवै बड़ी अच्छी चीज़ ऐ इक्क योगा करना चाहिदा सारें गी की होर योगा एह्दे बिच एह् होंदा की जेह्ड़े लोग ते ओह् बड़ी मतलब की बड़ी बमारियां साढ़े पिच्छें हटदियां करना चाहिदा रोज़ अस पंज बजे उट्ठने चाहिदा की थोह्ड़ा दौड़ना चाहिदा थोह्ड़ा योगा करना चाहिदा आसन बनाई लैना प्रैक्टिस करनी चाहिदी सिक्खना चाहिदा कियां होंदा करना चाहिदा स होर योगा सारें गी इयै सनाना कि करना चाहिदा